اگر مجھے كسی نے كوئی بھی كتاب تجویز كی اور وہ موجود موجودہ حالت میں مل گئی تو میں ایک بار پڑھ ضرور لیتا ہوں لیكن اگر اس كا مضمون اچھا نہیں ہے تو تجویز كی ہوئی كتاب كو بھی میں نكار دیتا ہوں كہ جو اچھا مضمون ہوگا وہ ذہن پہ اچھا اثر كرے گا اور اس كو پڑھنے میں اچھا بھی لگے گا لیكن جو اچھا مضمون نہیں ہوگا ورگل ہوگا تو اس كو جو ہے پڑھنے میں مزہ بھی نہیں آئے گا اور ذہن پہ بھی اس كا اثرات اچھے نہیں ہوں گے اس لیے كسی كی تجویز كی ہوئی كتاب كو میں ضروری نہیں كہ اسے پڑھ لو